आङो आंनि आबाद थिलिखौ जुनारफोरनिफ्राय रैखा मोननो थाखाय मोनसे आबाद थिलिनि सोरगिदिं सिमायाव बेरा दोनानै होनाय जायो जाहाथे जुनारफोरा आंनि आबादथिलियाव हाबनायनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बेराखौ जोङो औवा गोराजों जोङो खुन्थिया गायनानै बेयाव जोङो खामि हेबनानै एबा गाजोलफोरजों जोङो दोथाबनानै बेराखौ गोख्रों खालामनानै जोङो जोंनि आबाद फोथारखौ सोरगिदिं होबनानै दोनो बेजों लोगोसे आरो मोनसे जि एबा जेजों जोङो आबाद फोथारखौ सोरगिदिं बेंखननानैबो जोङो जोंनि आबादथिलियाव जुनारफोरखौ हाबनायनिफ्राय जोङो बारग'नो हायो आंनि आबादथिलियाव जोंनि न'खरनि फिसिनाय गुबुन गुबुन न'खरा बेबायदिनो सोरबाबा मोसौ एबा बोरमाफोरखौ मोजां दोनानै दोनैयाव दुरुं एबा खुन्थियाफोरा गुबुनानै गावनो गाव जानो नागिरनानै आदार मोनजायै समाव नागिर नागिर आबाद फोथाराव सफैयो आरो बिथांमोना आबादथिलि एबा आबादा जोबोर गांसो महरै गोरलै गोरलै आरो जानो मोजां जानायलाय जुनारफोरा आंनि आबादखौ हाबफैनानै बिसोरो आबाद फोथाराव मोजाङै फारसेनिफ्राय जालाङाब्लाबो गादाबले गुदाबले खालामनानै आंनि आबादथिलिखौ जोबोर गाज्रियै खहा खालामो आरो आङो आंनि आबादखौ आबाद फसलखौ बोखांनो हाया जायो आबादखौ बिसोरो जासे जानानै गाग्लिला गाग्लिलि गासैखौबो गाज्रि खालामनानै होजोबो